हालींच पळय योगायोगान एक सुंदरशी कादंबरी वाचपाचो विकती घेवपाचो एक योग घडून आयलो आनी एक सुंदरशी कादंबरी हांवें विकती घेतली त्या कादंबरीचें नांव आसा द कायट रनर अफगानी एक एक अफगानी लेखक तांचें नांव खालीद हुसैनी त्या लेखकान ही कादंबरी पानार देंवयल्या वा बरयल्या एक सुंदर कादंबरी म्हणूं येता आनी अशे तरेच्या कादंबरीचेर खूब अभ्यास जावंक जाय ताचेर चर्चा जावंक जाय ही कादंबरी अफगानिस्तानांतल्या विंगड विंगड विशयांचेर विशयांक धरून येता थंयचे राजकीय घडामोडी थंयच्यो सामाजीक घडामोडी थंयच्यो थंयच्या थळाव्या लोकांचे लोकांची व्यथा थंयच्या थळाव्या लोकांचे उतफर्के उमाळे हांवेस आनी ह्या सगळ्यां गजालीं कडेन तडजोड गजाली कडेन अफगानी थळाव्या लोकांनी लोक कशें तरेन पळयतात आनी तांचेर चलिल्ल्या विंगड विंगड राजकीय घडामोडींक लागून हे हांवेस कशें तरेन चिड्डटात कांय लोक कशे तरेन तातूंतल्यान भायर सरतात कशे तरेन वयर सरतात ह्या सगळ्यां घडामोडींचें एक सुंदरशें चित्रण ह्या कादंबरींत पळोवपाक मेळटा खालीद हुसैनीची तांचे तीन नॉवेल्स कादंबऱ्यो आसात तातूंत कायट रनर ही तांची पयली कादंबरी ह्या कादंबरींत अफगानिस्तांतल्या खास करून बायलां भुरग्यांचे प्रस्न बरे तरेन मांडल्यात कारण आमी खबरांनी आमी टि वीचेर वा हेर खबरां सुत्रांनी आमी सतत अफगानिस्ताना बद्दल एक एक चित्र आमच्या दोळ्यां मुखार उबें जालां की थंय चलिल्ल्या राजकीय घडामोडींक लागून कशें तरेन बायल मनशेचेर खास करून खास करून बायल मनशेचेर तांचेर कशें तरेन चेपण आसा सामाजीक आयामाक धरून राजकीय क्षेत्रांतूय धरून तांकां मेकळीक खंय मेरेन आसा हो एक गांवगिऱ्या सामान्य कुटुंबाच्या बायल मनशेचेर अफगानिस्तानांतले एक सामान्य कुटुंबांतल्या बायल मनशेचेर कशे तरेन आगळीक जाता कशें तरेन तिका एक ह्या थंय चलिल्ल्या एक पुरुशी सत्ते खाला चिड्डून रावचें पडटा एक धडपणा खाला चिड्डून रावचें पडटा ह्या सगळ्यां गजालींचें एक सुंदरशें वर्णन सुंदरशें चित्रण ह्या कादंबरींत लेखक खालीद हुसैन हांणी चित्रण घातलां अशे तरेच्यो कादंबऱ्यो एक दिशा दर्शक ह्या ह्या नदरेन आमी पळोवंक जाय कारण खुबशे खुबशे फावटी ह्या गजाली विशयांचेर चडशें उलोवप जायना उखलाप्या वा वयल्या वयल्या गजालींचेर चड उलोवप जाता आनी खोलायेन ग्रास रूट लेवलाचेर वा थळाव्या लेवलाचेर वा थळाव्या स्तराचेर तांचेर भाश्य जायना तांचेर खंय तरी एक एक आडनदर जाता आनी अशे तरेच्यो कदंबरी ती आडनदर पयस करपाचे काम करता अशे संदर्भान खालीद हूसैन हांची कायट रनर ही कादंबरी थंय चलिल्ल्या विध्वंसांचेर थंयच्या थळाव्या गजालींचेर उलयतात थळाव्या गजालींचेर भाश्य करतात एकंदरीत ह्या कादंबरींत अफगानिस्तानांतलो अफगानिस्तानाचें एक बरें वर्णन आसा आमी फकत आफगानिस्तान म्हणटाना केन्ना केन्नाय चडशे चडशे दा आमी थंय बॉम्ब फोडटात थंय एक एक फावट चलतात थंय गुळयो चलतात तुबकां चलतात अशेंच एक वर्णन आमचे तकलेंत आसा पूण थंय बी एक जीण आसा थंय बी कांय लोक रावतात थंय बी बायलां आसात थंय बी भुरगीं आसात थंय बी भुरगीं जल्म घेतात आनी तीं भुरगीं ज्यो बायलो वा ते मनीस सामान्य मनीस जांचो कसलोच हात ना वा खंयच्याच विध्वंसा भितर खंयचोच हात सामान्य मनीस कमोवन आपलें पोट भरपी आपल्या कुटुंबाचो कुटुंबाचें पोट भरपी अश्या लोकांचें एक सुंदर वर्णन आमी खंयतरी ह्या कादंबरींत आमकां पळोवंक मेळटा की आफगानिस्तान सारक्या देशांत अशेंय जागे आसात जंय जंय लोकांक उंच उडपाचो हावेस आसा एक वेगळी जीण जगपाचो हांवेस आसा हेर देशां वरीच एक एक पुरोगामी देश जावन मुखार सरपाचो हांवेस आसा ह्या हांवेसांचेर ही कादंबरी भाश्य करता ही कादंबरी थंयच्या थळाव्या प्रस्नांक एक ओथो दिता एक वाट करून दिता आनी त्या वाटेर लोकांचेंय ही लोकांची नदर व्हरपाचो एक प्रयत्न करता एकंदरीत एक सुंदर कादंबरी म्हाका वाचपाक मेळ्ळी हाजे खातीर हांव खूब खोशी अशे तरेची कादंबरी खास करून स्कुलांनी वा म्हणुया विद्यापिठांनी कॉलेजीनीं अशें तरेची कादंबरी कादंबरीचेर चर्चा जावंक जाय अशी तरेची कादंबरी शिकोवंक जाय क कारण आमी फकत आमचेंच उतफर्के आमचेंच उमाळे पळोवन सोंपचें ना साहित्य म्हणटकच आमी हेरूय देशांतल्या हेर वाठारांतलेय गजालींचेर आमचें लक्ष केंद्रीत करूंक जाय आनी दर एका साहित्य क्षेत्रांत शिकपी विद्यार्थ्याचें विद्यार्थ्यांक हे गरजेन करूंक जाय एक बरी कादंबरी वाचिल्ल्याचें एक बरें सूख घेवन हांव म्हजी दोन उतरां सोंपयता